जि'यां अस गल्ल करने आं गोहे दे बारे च कि लोक जेह्के हैन तां गोहे गी अपने फसलें आस्तै मतलब पांदे ते ओह्दे उसी बधाने आस्तै अपने पत्तर शत्तर बगैरा आह्न्नियै औह्दे च पांदे डंगरें दे हेठ ते ओह्दे कन्नै गोहा जेह्का बधदा ते गोहे कन्नै साढ़ी जेह्की फसल ऐ तां एह् जैदा अच्छी होंदी ते कन्नै एह्दे कोई बमारी बगैरा जेह्की ऐ ते ओह् नेईं लगदी ऐ ते एह्कियां जेह्कियां अस हैल बाह्रा पांदे एह्दे कन्नै साढ़ी इक ते जमीन खराब होई जंदी ते उप्परा दा बमारियां बड़ी जैदा बमारियां जेह्कियां हैन असें गी लगदियां न ओह् पर गोहे कन्नै कोई बमारी जेह्की ऐ ओह् नेईं लगदी ऐ ते जेह्की साढ़ी सेह्त जेह्की ऐ ओह् ठीक रौंह्दी ऐ बमारियां शा अस दूर रौंह्दे ते उप्परा जे सब्जी इन्नी शैल होई जंदी इन्नी मतलब फ्रैश सब्जियां असे ईं थ्होई जंदियां जिन्ना गोहा होग ते बड़ा जैदा जेह्का हैल होंदा सब्जियां जेह्कियां हैन असे ईं शैल थ्होई जंदियां खाने आस्तै ताजियां ते बिन बमारियें दे सब्जियां होई जंदियां मतलब उ'ऐ लोक केह् करदे कि गोहे ई मतलब किट्ठा करी लैंदे पैह्लें उसदे आस्तै जां गत्त शत्त कढदे पैह्लें भी गत्तें च पांदे उसी भी थोह्ड़ा सड़ी जा गोहा ते उसी आखदे कि उसदा जैदा हैल जेह्का होंदा ते शैल लगदा जिसलै गोहा सड़ी जा इन्ना जिन्ना जेह्का रोजै दा गोहा जेह्का होंदा अस अज्ज गै मतलब डंगरें हेठा लेइयै ते उसी सु'ट्टने आं जेह्के बाह्र जाइयै ओह्दा इन्ना हैल नेईं लगदा ऐ ते उसी बधाने आस्तै गै असे ईं मतलब कोई जंगल च जाइयै ओह् लेइयै औंदे पत्तर शत्तर जंगलै चा आह्न्नो जां फ्ही जमीनै च मतलब उसी पांदे उसी ते उसी चुक्कियै डल्लें कन्नै चुक्कियै ते अस केह् करदे खुंबै उसी सु'ट्टदे जिसलै गोहा सड़ी जंदा ओह् तां ओह्दे कन्नै मतलब कीड़ें कन्नै केह् होंदा कीड़े लगदे कन्नै उसी बाद च जाइयै ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि उसदा बड़ा जैदा मतलब जैदा ओह् शैल होई जंदा फ्ही जिसलै गोहा नर्म नर्म मतलब इ'यां हैल टाइप गै होई जंदा जि'यां जेह्का अस बजारै आह्ला लैंदे हैल तां उ'ऐ नेहा नेहा होई जंदा ओह् ते जेह्का मतलब इ'यां गोहा होंदा कि जल्दी जे अज्ज गै मतलब लैता ते असें सु'ट्टेआ असें उसी मतलब ओह् इ'यां किट्ठा होई जंदा ते एह्का जेह्का पराना सड़े दा गोहा होंदा जेह्का जि'यां कोई इस साल सु'ट्टेआ ते मतलब इस साल अस डंगरें हेठा सु'ट्टा दे ते उसी दूए साल जाइयै केह् करै दे पा करदे जाइयै जमीनै च सु'ट्टै दे जाइयै ते उसदा जैदा कि एह्का हैल जेह्का ऐ तां ओह् जैदा लगदा इसदा ते इन्ना कि नमें गोहे दा नेईं लगदा ऐ पर अजकल लोकें जेह्के डंगर शंगर रक्खना जेह्के हैन ते ओह् घट्ट करी ओड़े दे ते अजकल इन्ना मतलब लोक घटाई गेदे अपना कारोबार गै जेह्का ऐ ते लोकें घट्ट करियै रक्खे दा ऐ ते हुन मतलब इन्ना गोहा नेईं होंदा पर जेह्के साढ़े ग्रांऽ दे लोक अजें बी करदे तां मतलब गोहा साढ़ी फसल आस्तै इक बहुत जरूरी चीज ऐ